बिना मोबाइल मां ट्रेन में सफ़रु कयां पई मां वञां पई जलगांव पासे मुंहिंजी हिकु साहेड़ी रहंदी आहे मोबाइल मां घरु रखी वयमि जीअं ट्रेन में वेठमि ट्रेन हली ना त विंडो जे पासे में मूंखे सीट मिली विंडो खोले करे मां उहा सभु नज़ारा ॾिठा जीअं की हुतां जी हरियाली स्टेशन ते माण्हुनि जी अचुवञु नाश्ता वग़ैरह खणी अचणु पाणी जी बॉटल्स हीअं मोबाइल में हूंदा आहियूं त सॼो ध्यानु मोबाइल में हूंदो आहे ख़बर न पईंदी आहे केरु अची वञे वियो आहे कोई वञे थो या कोई कुझु सैल करे थो कुझु वठिणो आहे कुझु बि ख़बर न पए पई त इहो मुंहिंजो एक्सपीरियंस ॾाढो सुठो रहियो की बिना मोबाइल जी पाण ज़िंदगी में ॾाढो कुझु ॾिसी सघंदा आहियूं जेको मोबाइल रहंदे पाण नथा ॾिसी सघूं साहेड़ी सां मिलणु वयमि उनसां सुठे सां ॻाल्हाइणु वग़ैरह गुफ़्तगू कई ऐं भई मोबाइल न हुओ त असां सुठे सां वेठासीं ॻाल्हायोसीं हालु अहिवालु वरितोसीं बिना मोबाइल जे